हमरा भीरू बहुत किछुके सुविधा छै डॉक्टर भीरू जाइमे कतहु कोइ भीरे नहि पड़य छै एकदम रोड हनाहन छै ओकरापर रिक्शापर बैठलहुँ पन्द्रह गो रूपैआ देलहुँ तुरते बेगूसराय गेलहुँ अपन देखाय सुनायके चलि एलहुँ कोइ भीर नहि लगय छै खाँसीओ होल अथीओ होल आओर रूपो पैसा उतना नहि लगय छै जाइ छियै डॉक्टर भीरू तऽ उतना रूपो पैसा नहि लगय छै बहुत किछुके हमरा भीरू सुविधा छै सुविधाके तऽ कोइ नामे अथी नहि छथिन हमरा भीरू एगो छथिन अजय एस पी साहब हुनका अपना बहुत छथिन रूपैआवला बड़घड़ी कहलाबय छथिन ओ एस पी छिकथिन तब उ अपन एगो ओयजाँ बनेलखिन हन अनुभव स्मृति वहाँ पर जाइ छियै देखाय सुनाय लै छियै एकदम फ्रीमे कोइ रूपैआ पैसा नहि एकदम फ्री सुविधा छै कोइ तरहके दिक्कत नहि एकदम जेबय जे होतऽ जे चीजके दिक्कत छै हम्मे बतेबय उ चीजके हमरा इलाज हो जेतय ओकरामे पढ़ाइके भी सुविधा होइ छै बच्चा लोग पढ़य छै पहिले हमहुँ पइढ़लियै रऽ ओकरामे अभीयो बच्चा लोग पढ़य छै पढ़यके भी सुविधा छै यहाँ पर कोइ चीजके यहाँ सुविधाके कोइ दिक्कते हमरा भीरू नहि छै सुविधाके तऽ नामे नहि लए बजार जाइमे मश्किलसँ हमरा लगतय यहाँसँ पन्द्रह मिनट पन्द्रह मिनटमे जेबय देखाय सुनाय के अयबय एकदम आरामसँ चलि अयबय हमरा बेगूसरायमे सदर अस्पताल छै ओकरामे जयबय दू रूपैआ लगतय पुर्जा कटाय देबय लाइनमे लगबय नंबर अयतय जाइके देख देथिन की तोरा दिक्कत छै बोलि देबय हमरा ईसब दिक्कत छै तऽ ओकर बाद हमरा बढ़िआँसँ जाँच कए देथिन की तोरा एकदम शरीरमे तोरा दिक्कत होइ रहलय हन एकदम जाँच कए देथिन बोखार छै खाँसी छै जे चीज छै एक्सरे तेक्सरे सब कए देथिन एक रूपैआ नहि मुफ्तमे इलाज यदि प्राइवेटमे जेबय तऽ प्राइवेटवला रूपैआ लगय छै आओर सरकारीमे जाइ छियै सरकारी नीयर काम होइ छै सबके सब नीयर काम छै बेगूसरायमे कम सँ कम होइके चाही हमरा डॉक्टरके मामिलामे गिनती नहि होइ सकय छै गिनती बहुत भेलय गिन नहि सकय छै उतना डॉक्टर डॉक्टरनी छथिन कोइ चीजके यहाँ पर दिक्कत नहि छै हमरा बगलेमे इसकुल छथिन इसकुलमे पढ़यमे जाइमे कोइ दिक्कत नहि कॉलेज जाइमे कोइ भीर नहि से अपन साइकल लै छियै चलि जाइ छियै कॉलेज पढ़य लए नहि होइ छै साइकलसँ तऽ बाइकसँ कोइ छोड़ि आबय छथिन चलि जाइ छियै चलि आबय छियै कॉलेज कए आबय छियै बगलेमे हमरा हाइ इसकुल छै मीडिल इसकुल छै बहुत तरहके इसकुल छै यहाँ पर कोइ चीजके दिक्कते नहि होइ छै दिक्कत मामला एकदम सॉल्व अयजाँ हो जेतय जे चीजके दिक्कत होतय सब सॉल्व हो जेतय यहाँपर कोइ तरहके कोइ दिक्कत नहि होतय जाइके छै हमरा अथी बेगूएसराय बेगूसरायमे पन्द्रह रूपैआ देबय तुरते गाड़ीपर से हमरा बेगूसराय पहुँचाय देथिन बेगूसराय गेलियै हमरा जे काम छै अपन काम कएके घर चलि अयबय जाइ आबयमे कोइ दिक्कत नहि कोइ चीजेके कोइ दिक्कत नहि रिक्सा चारि चक्का जाहि चीजके कहबय से चीजसँ अपना पैसा देबय अयबय कोइ तरहके दिक्कत नहि अयजाँ पर बगलमे हमरा दू कदम घरसँ छै आगा इसकुल इसकुलमे जाइ छियै अपन पढ़ि उढ़िके अपन चलि आबय छै लोग कोइ दिक्कत नहि तनी दूर बढ़बय तऽ हाइ इसकुल मिल जायत हाइयो इसकुल छै मीडिल भी इसकुल छै बहुत बढ़िआँ सरजी लोग पढ़बय छथिन पढ़य छियै मैथ साइंस जे छीकै सब अपन सब सबजेक्टमे बढ़ियेंसँ पढ़बय छथिन हिन्दी इंग्लिश सोशल साइंस सबमे पढ़ाय दै छथिन पढ़िके चलि अबय छियै लंचके समयमे लंच होइ छै पढ़यके समयमे फेन पढ़ाइ शुरू होइ छै सब बहुत बढ़िआँ सुविधा छै हमरा भीरू कोइ तरहके दिक्कत नहि सदर अस्पताल जाइके छै तऽ रिक्शा नहि यदि रिक्साके तऽ नामे नहि लियौ अयजाँ ऑटो तऽ मारि ढेरी चलि गेलय ऑटोसँ अपन चलि जेबय रिक्सा अपन पकड़य छियै तुरत चलि जाइ छियै सदर अस्पताल सदर अस्पतालसँ